ویسے تو ٹیکنالوجی ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں جیسے ہر ٹائم موبائل فون یوز کرنے سے انسان کی آنکھیں بہت زیادہ بیکار ہو رہی ہیں کانوں کو بھی نقصان ہو ریا ہے اگر ایئر فون زیادہ ٹائم لگا کانوں میں لگا رہے تو انسان بہرا بھی ہو جاتا ہے اور بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں پہلے ہر کام ہاتھوں سے کیا جاتا تھا اب ہر کام مشینوں سے کیا جاتا ہے جیسے پہلے عورتیں گھر میں مسالہ سل سے پیستی تھیں اب مشین سے پیستی ہیں تو ان کے ہاتھ پیر سب آلسی ہوئے جا رہے ہیں پہلے کپڑے ہاتھ سے دھلتے تھے اب مشین سے دھل رہے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ پریشانی ہے ویکنیس بھی آتی ہے اور ہاتھ پیر بھی بیکار ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی تو بہت اچھی ہے مگر اس کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہیں